हेल्ल' अ प्लामबार बुंदों ना अ आंनो थारमाने इसे ओइ गाज्रि जानानै दंमोन पाइपनि मोनसे बेनिफ्राय दिनै दिनैनो नांगौ इमारजिन्सि जादोंमोन दा एसे दङबा जेनेबा नोंनि अनगायै

अ ओरैनो मोन्नै मोनथामसो गाज्रि जानानै दङ बेनिफ्राय एसे हारसिङैबा एसे जेंनाबो जानो हागौ नामा सानै साथामसो लानानै फैदो नामा ओरैनो प्लामबारनि खामानिया थारमाने

बै पाइप मुवा बेसादाथ' एसेबां नांनाय नङा दै थिेखियाबो एसे एसे लिक जानानै दङ ओरै इसे बेनिफ्राय आरो बे हा सिंनि हा सिंआव पाइप थांनाय बेबो एसे इसे लिक जानानै एसे बोरैबा बोरैबि मोनामो ओंखायनो बेफोर ओरैनो दुइ बा फास

ओं लहा दं आंनि आनदासाव माबा सिंआव थांनाया एसेबां थांङाखै सय सय इन्सिफोरल' थांदों बारा गोबाव थायाखै दुइ इन्सिआनो नामा दुइ

ओं थेंखिनिया लांनायनि दैया पाइपनिया बेबो लिक जादों आंनि आनदासाव टेपआबो नांगोन बेनिफ्राय पाइपाबो गावदों आरो बेफोरखौ लाबोफाजोबबानो जाबाय दे अ आं रबारनिखौनो मोजां मोनो रबारनिखौनो बांसिन गोसोआव लाखियो ओं बाहेरायावसो बाहेरायावसो होनबा दे ओं सानैसो लानानै फै ओं ओं अ जागोन दे

ओं ओं अ जागोन दे जागोन दे मिलायनानै लाबानो जाबाय दे औ औ जागोन दे औ फैबानो जाबाय आं थांबायथाखानि